गोदो गोदायनि समाव गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मोब्लिबखौ बाहायनो मोनाखै बिसोरो मोब्लिबनि गोहोजों जेबो खामानि एबा मोनदांथि मावनानै जानो हायाखै गोदो गोदायनि समाव मोब्लिब गैयामोन नाथाय दानि समाव मोब्लिबनि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो हायो जेरै संनाय खावनायाव मोब्लिबनि गेजेरजों संनाय खावनायावबो बाहायनो हायो जेरै गोरा बुस्थुखौ होख्रेमनायनि थाखाय ग्रेनदार खौ बाहायनाय जायो मोब्लिबनि गेजेरजों आरो ओंखाम संनो थाखाय राईस कुकार खौ मोब्लिबनि गेजेरजों बाहायनाय जायो आरो बेल' नङा गोबां खामानियाव मोब्लिबनि गेजेरजों बाहायनाय जायो दानि जुगाव नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि मोब्लिबफोरखौ बाहायनो रोङाखै एबा मोनदांनो मोनाखै गोदोनि समनि सुबुंफोरा मोब्लिबनि गेजेरजों जेबो मुवा एबा बेसादफोरखौ बिसोरो बाहायनो मोनफेराखै गोदोनि समाव मोब्लिबनि गोहोआनो बिसोरनि गेजेराव गोबां खममोन नाथाय दानि समाव गोबां रोखोमै मोब्लिबनि गेजेरजों बाहायनाय जायो गोबां खामानिफोरखौ मोब्लिबनि गेजेरजोंनो मावनाय जासै आरो जेरै न'आव बाहायनो थाखाय गोबां रोखोमनि मेचिन फोरनि गेजेरजों मोब्लिबखौ बाहायनाय जायो जेरै दै बोखोनाय आरो गोबां खामानि मावनायफोराव मेसिनफोरखौ मोब्लिबनि गेजेरजों बाहायजोबनो हायो आरो बेल' नङा गोबां प्र'जेक्थर कम्पिउटार बायदि बायदि फोरखौबो मोब्लिबनि गेजेरजोंनो बाहायनाय जायो बेफोरखौ नायोब्ला गोदोनि समजों आरो दानि समजों गोबां आलादा रोखोमै नुनो मोनो दानि समाव मोब्लिबनि गेजेरजोंनो गासैबो खामानिफोरखौ मावजोबनो हासै नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि खाबुफोरखौ जों नुनो मोनाखै एबा आं नुनो मोन्नाय जायाखै